चाकू ते पैहले ते शैल हे महाराज लेकिन बाद च केह् होएया थोह्ड़े दिनें बाद उंदे जेह्के पिच्छुयां उंदियां डंडियां हियां ओह् टुलकने लगी पेइयां ते कन्नै ओह् जेह्ड़ा उं'दा लोहा हा ओह् बेकार हा कोई निग्गर चीज कट्टनी होए तां ओह् कटोंदी गै नेईं ओह् मुड़ी मुड़ी जंदे ओह् ऐसे चाकू न ते इयां पैह्ले दिक्खने गी जिसलै में दिक्खेआ बड़े शैल हे ओह् लेकिन बाद च दिक्खेआ ओह् चाकू गै खराब निकले